इस्कूल के बाद जब छुट्टी होती है तब क्लास करने के लिए लोग ट्यूशन या प्राइवेट क्लास करते हैं तो यह एक अच्छा विचार भी माना जाता है इससे क्या होता है कि एक्स्ट्रा क्लास करने से लोगों के अंदर जो चीज कि परेशानियाँ होती है जो सवाल पूछने में परेशानियाँ होती है जिन्हें समझने में परेशानियाँ होती है वो चीज वहाँ पे क्लीयर हो जाता है एक प्राइवेट क्लास करने के लिए वहाँ पे एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है जिससे बच्चों को पढ़ने में और सवाल को बनाने में दिक्कत ना हो और परेशानी का कोई सामना ना करना पड़े इसी कारण ये ट्यूशन वगैरह जो होता है आमतौर पे हर लोग करते हैं खासकर करने भी चाहिए और इस विचार से मैं बता दूँ कि प्राइवेट क्लास और ट्यूशन हर जगह चलता है और इस चीज का अनुभव मैंने भी लिया है अपने लाइफ में और मैंने वो प्राइवेट क्लास या ट्यूशन करके काफ़ी चीज सीखने को मिला है और सबसे पहली बात ये होती है कि जो भी इसमें दिक्कत होता है कोई सवाल बनाने में या पूछने में किसी भी चीज के बारे में जानने में वो चीज क्लीयर वहाँ पे हो जाता है अगर आप खुल के पूछते हैं टीचर से बात करते हैं उन्हें बताते हैं कि ये क्वोस्चन हमें समझ में नहीं आता है जो मैंने आज क्लास में पढ़ा है तो वो चीज वहाँ पे सोल्भ हो जाना सबसे बेहतर बात है और दूसरी बात यह है कि उस चीज की समझ भी हो जाती है इस्टुडेंट के बीच और उन्हें आगे चल के काफ़ी परेशानियाँ नहीं होता है तो प्राइवेट और ट्यूशन करना भी एक तरह से अच्छा विचार है हर लोगों को करनी चाहिए बस यही है कि शिक्षा लेने और ग्रहण करने से लोगों को मानसिक में जो है वृद्धि होती है और काफ़ी सारे बात सीखने को भी मिलती है यही एक कारण है